ड्राइंगमे जे छै लोककेँ बहुत फायदामंद भेलो अछि आओर भइयो सकैए ड्राइंगसँ आदमी जेकरा मष्तिष्कके मष्तिष्कसँ कोनो

प्रॉब्लम छै या मष्तिष्कसँ जेकरा कोनो छै समस्या ओहिमे अगर कलाकारीमे या ड्राइंगमे ओकर ध्यान भटकायल जाय तऽ ओहि तरहकेँ बीमारी से ओ निजात पाबि सकैए जे कलाकारमे अछि या जे ड्राइंगमे जुड़ल अछि ओहिसँ ओकरा जे छै एकटा अलग अनुशासन महसूस होइत छै एकटा अलग नेचर ओकरा मिलय छै अनुशासन आओर नेचरके जे छै ड्राइंगमे बहुत बड़का धाक छै बहुत बड़का जे छै से अनुशासन ड्राइंगसँ अनुशासन बहुत ही जुड़ल अछि